हैलो थुआढ़े कोल कोह्की कोह्की सब्ज़ी ऐ आई दी ताज़ी आं जी अच्छा अच्छा अच्छा ओह् साफ होनी चाहिदी कोई खराब निं होऐ ताज़ी सब्ज़ी ऐ नी अच्छा खराब निं होनी चाहिदी साफ सब्ज़ी होनी चाहिदी ताज़ी अच्छा अच्छा अच्छा सारी ताज़ी सब्जी ऐ साफ गेदी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ऐ अच्छा मिगी खराब सब्ज़ी बिल्कुल बी पसंद निं ओह्दा सोआद बी निं होंदा मिगी शैल शैल सब्ज़ी चाहिदी कल्ल में भी लैने गी औना ई सब्ज़ी ताज़ी अच्छा ठीक लैनी गै हून अंजी ताज़ी सब्ज़ी लैनी ऐ असें किलो किलो सारी किलो टमाटर बी लैने किलो भिंडियां गोभी लैना किलो अच्छा अच्छा कल्ल औग भी लैने ई ताज़ी सब्ज़ी ठीक ऐ